دلی میں رہ کر ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ بجلی کی جو آمد و رفت ہے وہ بہت ہی اچھی ہے بجلی جو ہے وہ یہاں پر ہر گھنٹے آتی ہے بجلی کی ہمیں کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں ہے جب سے کیجریوال سرکار دلی میں داخل ہوئی ہے تو ہمیں بجلی کا بل بھی کم ادا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں شہروں کے مکان یہاں پہ ایسے ہیں جس میں جو قدرتی روشنی ہے اس کا تو کوئی ہم ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے تو اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جو بجلی ہے اسی پر نربھر کرتا ہے تو بجلی اگر کبھی چلی بھی جاتی ہے جیسے ایک دو گھنٹے کی وجہ سے اگر کبھی بجلی چلی بھی جاتی ہے تو زیادہ تر حال جو ہے وہ گرمیوں میں برا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارا اندھیرا آ جاتا ہے اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے جب تک لائٹ نہیں آ جاتی اگر کسی کو کھانا پکانا ہے ہمیں کچھ اپنا امپارٹینٹ کام کرنا ہے تو جب تک ہمیں لائٹ نہیں آ جاتی ہم اس کام کو نہیں کر سکتے جو جو اور موسم میں اگر لائٹ چلی جاتی ہے پانی کی سب سے زیادہ قلت ہو جاتی ہے ہم بجلی کی بجلی سے موٹر نہیں چلا سکتے اپنا موبائل کو چارج نہیں کر سکتے تو بہت ساری پریشانیاں اگر آفس کے ٹائم پر لائٹ چلی جائے تو ہم اپنے کپڑے استری نہیں کر سکتے تو بہت زیادہ ویسے تو ہمیں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی پر اگر کبھی جیسے کوئی ٹرانسفارمر پھک جائے یا کہیں آگ وغیرہ لگ جائے یا کسی قدرتی آفت کی وجہ سے کبھی لائٹ چلی جائے تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے